डेंगू ऐं मलेरिया खां बचण लाए असां पंहिंजे घर में साफ़ सफ़ाईअ जो जाम ध्यानु ॾींदा आहियूं ऐं पंहिंजे पसिगरदाईअ जो बि जाम ध्यानु ॾींदा आहियूं घर जी साफ़ सफ़ाई ॿ टे दफ़ा करे असां हुन में डेटॉल ऐं फ़िनाइल जो इस्तेमालु कन्दा आहियूं कॾहिं बि खुलियल पाणी ॾिसणु अचे त हुन खे हारे छॾींदा आहियूं ऐं असां खाधो पीतो बि असां ढके रखिन्दा आहियूं उन खां पोइ असां घर में मछरनि खां बचण लाए ऑल आउट मशीन यूस कन्दा आहियूं शाम जो छेणो ॿारींदा आहियूं धूप ऐं अगरबत्तियूं जिनि अगरबत्तियुनि में सुॻंध हून्दी आहे उहा ॿारींदा आहियूं स्कूल में ॿार जॾहिं वेन्दा अहिनि त उन्हनि खे असां मच्छरनि खां बचण जी क्रिम लॻाईन्दा आहियूं हथनि ऐं पेरनि ते जीअं उन्हनि खे मछर चक न पाइनि ऐं वक़्त बि वक़्त असां पंहिंजे घर में पेस्ट कन्ट्रोल कराइन्दा आहियूं जीअं असां मछरनि खां पाण खे बचाए सघूं